जोंनि ओनसोलारि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेमुफ्रा जाहैबाय फुटबल गेलेयो ओरैनो काबादि बिदिनो गेलेयो आरो बेयाव बेखौ जों गेलेनो फुटबल गेलेनायावबो मोनसे टिमाव एगार'जन एगार'जन नांगौ आरो बेखौ गेलेनोब्लाबो फिल्द फोथार फोथारनि गोनांथि गल गलकिपारनि खुन्थिया गायनांगौ आरो फोथारनि फोथारखौ समान प्लेन खालामनांगौनि गोनां जायो आरो फोथार बे खेलानि गेलेगिरिफोराबो बेहाय गलकिपार आरि गलकिपार मेन दिफेन्स साइद स्ट्राइकार बिदिनो गोबां गेलेगिरिफोरनि गोनांथि जायो आरो जेरै आरो खाबादियाबो बिदिनो मोनसे समाव बिदिनो सातजन आदजन गाहाम होयो आरो बेयाव गेलेनानै गाव गावनि देहाफोरखौ गोख्रों आरो फिटनेसखौ गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायो

ओरैनो